आमच्या एरियेचो जो फामाद सिनेमाचो थेटर आसा पळय ताचें नांव जावन आसा आयनेक्स आयनॉक्स जो आसा जो आमचो हांगाचो फेमस फामाद जो आसा तो थेटर आसा हांगा फेसिलिटीज जी आसा तांचे कडच्यान बऱ्यो मेळटात म्हणून हांगा लोक भरपूर वतात वयल्यान एअर कंडीशनर ए सी स्क्रीन डिस्प्ले जें आसा बरी आसा सावंड क्वॉलिटी जी आसा काय बरी आसा ताका लागून लोक जो आसा तो हांगा भरपूर प्रमाणांत वतात आमी तर म्हयन्याक एक चार फावटी तरी मुवी पळोवपाक वतात जर तर ती मुवी बरी आसत कोणाच्यान कोण दुसऱ्यान म्हणली बाबा ही मुवी बरी आसा अशी आसा तशी आसा जाल्यार आमीं त्या मुवीन दोन दोन तीन तीन फावटी सुद्दां पळोवपाक आमकां आवडटा ती कोणाच्या वांगडा वता म्हणल्यार मोस्ट्ली आमीं फॅमिलीच्या तर वांगडा वचनात फ्रेंड्स सगले एक जावन वता कित्याक फ्रेंडसांच्या बरोबर मजाय येता कोणूय जोक्स मारतात कोणूय क्रेक करतात फॅमिलीच्या बरोबर वचप म्हणल्यार तितलो बरो एनवायरमेंट जायना पूण आमी फ्रेंडसांच्या वांगडा चड वचपाक आवडटा आमकां